अज्ज कल लोकें गी मेंटल इश्यू इन्ने जादा होआ दे न कि उंदा कारण एह् ऐ कि लोक अपने अपने रौहंदे अपने बसे रौहंदे अपने अपना दुक्ख सुख कुसै कन्नै शेयर निं करदे शेयर निं करदे होर ना इसी लोग मनदे अगर कोई इक परिवार बिच कोई मेंटल इश्यू चला दा होऐ दूआ बंदा सोचदा कि एह् इ'यां गै होर जिसी जादा प्रॉब्लम होग तुस लोग मेंटल मतलब कि मेंटल होई दा ओह् निं मनदा मेंटल इश्यू बहोत जादै होर ग्रांऽ बिच लोग इसी इसी लोग समझदे गै निं हैन कि प्रॉब्लम कैंह् कीऽ होआ दी होआ दी हूं एह्दा एह् बी इक कारण ऐ लोग अपने अपने बिजी अपनी अपनी लाईफ च इन्ने जादा बिजी होई गेदे कि दूऐ कन्नै टैम निं लैंदे अपनी गल्ल दिल बिच ई लकोइयै रक्खदे मेंटल इश्यू होन ते पता चली जंदा योगा करना चाहिदा साइकोलॉजिस्ट कन्नै मिलना चाहिदा होर ओह्दे कन्नै डिप्रेशन एंजाइटी होई जंदी डिप्रेशन दे कारण अज्ज कल कुछ ऐसियां बमारियां चली दियां डिप्रेशन होई जंदा जि'यां कि पी सी यू दी नॉर्मल नब्बे नब्बे चा नब्बे चा नब्बे नब्बे यानि कि पी सी यू दी प्रॉब्लम आवा दी एह्दी दवाई पैह्लें गै बड़ा दुक्ख मतलब कि दुक्ख सुख शेयर निं करदे हे इक दूऐ कन्नै इक्क एह् कि योगा करो बाह्र अपने दिल दी गल्ल दोस्तें कन्नै अपनी फैमिली कन्नै शेयर करो शेयर करो सैर करो खुश र'वो अगर थोह्ड़ी बी तुसें ई जादा प्रॉब्लम लग्गा दी ते साइकोलॉजिस्ट कन्नै मिलो इस दिल च इ'यां कदें निं रक्खेओ डिप्रेशन बिच इन्ना जादा गुस्सा आंदा होर तांहियें अज्ज कल किन्ने जादा केस दिक्खने च आंदे लोग सुसाइड करी लैंदे न लैंदे न ओह् अपने दिलै दी गल्ल अपने दिल च गै लकोइयै रखदे ते पर उ'नेंगी इन्ना जादा गुस्सा आंदा उ'नें ई पता निं कि स्हेई केह् ऐ होर गलत केह् ऐ